जोंनि बिजनेसआ जाबाय फुंनि फुंनिफ्राय गाइखेर फाननाय गाइखेर फानोब्ला जोङो बिजनेस खालामनो हायो आरो मैगं थाइगं फाननानै जोङो बिजनेस खालामनो हायो जोंनि फुंनिफ्राय मैगं थाइगं फाननाबो आरो मोजाङै बिजनेस खालामनो हायो मैगं माइरं माइरंखौ फाननानै बिजनेस खालामनो हायो मैगं थाइगङानो जोंनि फुङाव दखान होनो हायो गय सिगरेट बायदिसिना फाननो हायो फुंनि टाइमआव साहा साहाबो फानो फुंनि टाइमाव साहा फानना बिजनेस खालामनो हायो गाइखेर फाननो हागोन बायदि बायदि फाननो हायो आरो जोङो दानिया फुंनि टाइमाव साहा फानगोन गोदो दङ बिजनेस बायदिसिनाफोर गुबुन गुबुन बायदि बायदि फानो जों फाननो हायो आरो गय फाथै फुंनि टाइमआव दखानफोराव जों बिजनेस खालामनो हायो लानानै गाइखेर गुबुन गुबुन बुस्थु फाननो हायो आरो फुंनि टाइमआव फिसा फेलाफोरा नङाब्ला पानिलावखोनो लानांबाय फानहैबाय बहल माहाय जिंखा माहाय बायदिसिना फाननो हायो